जेका बुनाई मां सिखी आहे उन सां जुड़ियल मुंहिंजा घणा ई लक्ष्य आहिनि ऐं पहिरियों लक्ष्य त मां पंहिंजे जीवन में सवली तरह हासिल बि कयो आहे कि पंहिंजे पेरनि ते बीह करे पंहिंजे घर खे हलाइण में सहुली तरह सां सहयोग करणु उहो मां हासिलु कयो आहे लेकिन मुंहिंजे बुनाई सां जुड़ियल हिकु ॿियों लक्ष्य प्रमुख इहो आहे कि मां मुंहिंजे समाज में जेके ग़रीब माण्हू पैसो ॾेई करे हुनरु नथा सिखी सघनि ऐं हर व्यक्ति लाइ हर माण्हूअ लाइ पंहिंजे जीवन में हिकु हुनरु सिखणु ख़ासि करे नियाणियुनि लाइ त ॾाढो ज़रूरी आहे कि को न को हुनरु हुननि खे हूंदो त उहो भविष्य में पंहिंजे पेरनि ते बीह करे पंहिंजे घर खे हलाइण में पंहिंजे परिवार खे हलाइण में सुठो सहयोग ॾेई सघंदियूं ऐं समाज में सुठो स्थान बि हासिलु कंदियूं त मुंहिंजो इहो लक्ष्य आहे कि जेके माण्हू जेके नियाणियूं जेके पैसा ॾेई करे हुनरु नथियूं सिखी सघनि तंहिंजे लाइ मां मुफ़्ति में बुनाईअ जो हुनरु सिखाइण लाइ पाठशाला हिकु खोलिया उन शाला में उहे अची करे बिना पैसो ॾेई करे ऐं इहो हुनरु सहुली तरह सिखनि ऐं जीअं मां बिना पैसे माण्हुनि खे नियाणियुनि खे इहो हुनर सेखारिया त अॻिते उहे बि बिना पैसे वठी करे अॻियां बि इन हुनर खे वधाईंदा रहनि ऐं जीअं उहे उन हुनर खे अॻियां वधाईंदा त अॻियां बि माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीह करे पंहिंजे जीवन खे सहुली तरह हलाए सघंदा ऐं ना मां मुंहिंजे सिर्फ़ु शहर में परे पंहिंजे शहर खे आजू बाजू जेके नंढा नंढा ॻोठ आहिनि उते बि पंहिंजे कम खे सहुली तरह सां फैलाइणु थी चाहियां त मां मुंहिंजे शागिर्दनि खे उते वेहारे करे ऐं पोइ मां रुगो उन्हनि खे ॾिसी सघां कि उहे अॻियां मुंहिंजे कम खे कीअं पिया वधाइनि त आसे पासे जे गांवनि में मां मुंहिंजे शागिर्दनि खे मोकिले करे इन कम खे अॻियां ते वधाइण थी चाहियां